सोरहां मे ॿ हज़ार टे टे जुलाए उणिवीह सौ पंजतरि टे ऑगस्ट ॿ हज़ार छह ॾह अप्रेल उणिवीह सौ पंजतरि ॿावीह जुन ॿ हज़ार यारहां